जी मैम आपने कॉल किया मुझे मैम उसके ऊपर काम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत रह गया है उसके बाद मैं बैठना स्टार्ट करूँगी अभी कुछ कुछ चीज़ें बन चुकी हैं जैसे हान पायल वग़ैरह यह चीज़ें बन चुकी हैं और अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए तो दो चार दिन लगेंगे उसको पारने के लिए अभी कम से कम तीन चार लोगों को बेच चुकी हूँ अभी दस लोगों का तो बचा है फिर भी दो चार दिन तो लग जाएंगे उसको बेचने के लिए जी मैम क्योंकि यह थोड़ा महंगा सामान है यह नेकलेस वग़ैरह सोना अभी महंगा चल रहा है तो इसका कारण यह टाइम लग रहा है इसमें चाँदी वग़ैरह तो बिक चुकी है अब रक्षाबंधन भी आ रहा है कभी चाँदी वग़ैरह ज़्यादा ले रहें सोना ले नहीं रहें इस कारण रह गया है तो देख लेंगे दो चार दिन में हो जाएगा यह सब नहीं नहीं यह हो जाएगा अभी दो चार दिन में कम्पलीट हो ही जाएगा यह अभी आ भी रहे हैं कस्टमर तो उन्होंने पसंद किया है पर अभी वे बताकर बस गए हैं कि इस टाइप की डिजाईन चाहिए उन्हें तो वह बना रहे हैं फिर उसको बेचेंगे उसको तो आप अभी दो चार दिन रुक जाइए फिर मैं बताती हूँ कितना क्या बिक चुका है अभी तो जाएगी यह नहीं मुनाफा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है नहीं ना ऐसा नहीं कर रहे हैं टाइम लगेगा नहीं लॉस नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं कि लॉस हो जाएगा पर टाइम लगेगा चार पाँच दिन तो लग जाएंगे कम से कम बेचने के लिए अभी धन्यवाद